ہلو نہیں میم جی دیر ہو گئی ہے اب خود دیکھیے آپ نے کتنا وقت ضائع کیا سون مرگ میں اب آپ دیکھیے کہ ہم بھی بال بچوں والے ہیں ہمیں گھر بھی پہنچنا ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ گاڑی آہستہ چلائیں لیکن آپ آپ دیکھیں اس وقت کوئی ٹریفک پولس کا کوئی بندہ یہاں سگنل پہ موجود نہیں ہے اگر چہ لال بتی بھی جل رہی ہے لیکن گاڑیوں کا رش بہت کم ہے تو میں تیز گاڑی نہیں چلاؤں گا تو اور کیا کروں گا آپ خود ابھی سری نگر کتنا دور ہے

ارے میڈم جی اس گاڑی میں اور بھی بہت سارے پسنجرز ہیں انہیں دور دور اب پہنچنا ہے تو ان کو ہم کب گھر پہنچا دیں گے ارے میڈم جی ہم ہم بچپن سے گاڑی چلاتے آئے ہیں آپ کیا ہمیں لاپرواہی لاپرواہی کہہ رہی ہیں ہم تو پہنچ جائیں گے آرام سے ہماری اسپیڈ اب تھوڑا تیز رہے گی کیونکہ رات ہو چکی ہیں بہت تو ان سب لوگوں کو بھی گھر پہنچنا ہے آپ تو نزدیک ہیں ارے نہیں میڈم جی آپ بھروسہ رکھیں ہم آپ کو گھر پہنچا دیں گے اور آرام سے پہنچا دیں گے صحت سلامت اوکے اوکے میڈم جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم اب آہستہ ہی گاڑی چلائیں گے اوکے بائے